हय दादा हांव हांव न्हू नेरुलच्यान उलयतालें हय कोणें म्हाका सांगलें की तुमचे कडेन मिरसांग्यो आहा म्हणून गांवठी

कश्यो किलो दिल्यात तुमी अंदू सवाय जाली न्हू हय हय तेंच म्हणटा म्हाका एक वीस किलो मेळटल्यो परवां येता ना जाल्यार हांव तुमकां आतां पयशे दिवचे पडटले म्हाका ना जाल्यार काय तेन्नाच दिवपाचे हय हय हय तुमचो मातसो पत्तो म्हाका दिया आं बरें बरें आनी अळसाणे बी मेळटले सोलां बी तुमचे कडेन आसा शोपार तुमच्या आं हां हां बरें सोलां म्हाका दोन पोडी दवरा तुमी सोलां बिंडाचीं सोलां आनी आंब्याचीं सोलां आं बरें हय हय आनी आनीक म्हाका कोणाक दिवपाक जाय जाल्यार मेळटलीं न्हू आं सगळें तुमी दितलीं म्हाका कितें पिशवी बी हाडची पडटली हय हय हय तेंवूय सारकें हांव घेवन येता पिशवी आनी म्हाका तुजो नंबर न्हू हांव कितें करतां म्हाका एक चुलतेक आमचो दिवपाक जाय आसलो नंबर ताकाय दितां तिकाय जाय जाल्यार मागीर ती तुमकां फोन करतली आं बरें आं थँक यू आं